مہاتما گاندھی پنڈت جواہر لال نہرو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام سردار ولبھ بھائی پٹیل لال بہادر شاستری اندرا گاندھی راجیو گاندھی